मां शिक्षा जे बारे में ॿ टे वाक्य चवंदमि शिक्षा जो महत्व मां पंहिंजे बचपन खां ई ॾिठो आहे मुंहिंजे माता पिता जो मञण हुयो की ज्ञान उहा मूड़ी आहे जंहिंजो फ़ाइदो जीवन जे अंत ताईं मिलंदो आहे मां हीअं मञदी आहियां की हिक समान्य ज़िंदगी जीअण लाइ माण्हूअ खे रोटी कपिड़ा मकान जे अलावा जंहिं बि शइ जी वधीक जरूरत हूंदी त हुअ आहे शिक्षा तालिम तवां वट इहोई धन आहे त तव्हां हुनखे सोने में बदिले सघंदा आहियो धन हुजे या सोन ॿिन्ही जे घटि हुजण या त घुम थी वञण जो भओ थी सघंदो आहे पर हीअ धन खे असां नॉलेज में कनवर्ट करे सघंदा आहियूं त उहो कॾहिं घटि न थी सघंदो ऐं हुनजी चोरी बि न थी सघंदी आहे हिन लाइ मां सम्झां थी त शिक्षा जे प्रति जागरूकता वधाइण जे लाइ महिलाउनि ऐं छोकिरियुनि खे तालिम ॾियनि ॾाढी ज़रूरी आहे हाणे ॾिसो हिक राजा केतिरनि राज्यनि ते जीत हासिल कईं कहिड़नि कहिड़नि हथियारनि जो इस्तेमालु कयईं ऐं हुनजे हुनजे हेठियां केतिरा सिपाही आहिनि शायद तव्हांखे इहो यादि न रहंदो पर ज़ीरो यानी की ॿुड़ी ॿुड़ीअ जी खोज कंहिं कई बल्ब जो आविष्कार कंहि कयो राष्ट्रगान कंहि लिखियो इहो सभु तव्हांखे ज़रूर यार हू यादि हूंदो इतिहास गवाह आहे त हिक राजा पंहिंजे बल जे ज़ोर ते होसि ताईं पुॼियो वेंदो आहे जेंसि ताईं हुनजो साम्राज्य फैलियलु हूंदो आहे उहो केवल पंहिंजी पजा प्रजा जे लाइ प्रिय हूंदो आहे पर पंहिंजे ज्ञान जी किर्ती फैलायणु वारा आल्बर्ट आइन्सटाइन विल विलियम शेक्सपीअर रविंद्र नाथ टागोर सिर्फ़ पंहिंजी जन्म भूमी में ई न बल्क़ी सॼे विश्व में पुॼिया वेंदा आहिनि समर्पण मानव जातीअ लाइ वॾो प्रेरणा स्त्रोत आहे इन लाइ तव्हां सभिनीनि खे मुंहिंजो इहोई आग्रह आहे सिखंदा रहो पढ़ंदा रहो ज्ञान जो धनी माण्हू हमेशह ई सम्मानु ऐं आदर जे योग्य हूंदो आहे छो त ज्ञान हुओ कवच आहे जो तव्हांजे जीवन में अचनि वारियूं मुश्किलनि खां तव्हांजी रक्षा कंदो पोइ तव्हांखे कंहिं बि हथियारु जी ज़रूरत न पवंदी जय झूलेलाल